जय झूलेलाल मछ्ली पकिड़ण से सबंधित कुझु पर्यावरणीअ या सुरक्षा संबंधी मुंहिंजो मुदो इहो आहे की जेके मछुआरा मछली पकिड़े समुंडु किनारे ते वञनि था पंहिंजी मोटरू खणी करे वेंदा आहिनि ऐं उहे नैट विझी करे मछलियूं कढंदा आहिनि उहे जेके मोटरूं खणी वञनि था उन में डीज़ल पयल हूंदो आहे त उआ डीज़ल पाणी में किरे थो ऐं उहो पाणी उहो म जीव जंतू या मछलियूं पियनि थियूं ऐं उहे अंदरु ई अंदरु पाणी में मरी था वञनि त उन मछुआरनि खे इन तर्फ़ु ध्यानु ॾेई करे उहो मोटरूं परे रखी अचनि ईअं उन खे जागरुत करणु खपे ऐं जेको जल प्रदुषण आहे उहो छो थो थिए जेको कैमिकल वारो फैक्ट्रीन जो किनो पाणी आहे उहो बि उहो नदीअ में था फिटी कनि वरी जेका ड्रेनेज लाइन आहे उहो बि नदीअ में थी वञे त उहो सॼो पाणी कैमिकल वारो किनो पाणी प्रदुषण थी असांजे घर में ई थो अचे त सरकार खे जागरुत थी करे हुन जी लाइनूं अलॻि कढी करे उन खे अलॻि खेत में विझी करे पाणी ॿियों पाणी जेको आहे उन खे साफ़ करे असां वटि पहुचाइनि ऐं उहे लाइनियूं अलॻि रखनि त इहो जल प्रदुषण असां रोके सघंदासीं जय झूलेलाल